जोङो हम जग्यखौ जोंनि मन्दिर गिदिर दंखायो स्कुल खाथियाव बेयावनो जों होयो जोङो होनाय समा जाबाय अमाबस्या आरो पुर्निमा बेखिनियाव जोङो होयो रायजोफोर ओंखारनानै बयबो गासैबो फैनानै मोजाङै होजोबो निस्थार खालामनानै दुगैयै लोबै जोङो फैयो आरो बैसागु दिनाव जों फालिनाया मोसौ मोसा थुखैयो बेनो जाबाय बैसागु बोथोरखौ जों फालिलाङो मागोआवबो बेनो जों गोदो उन्दै उन्दै समाव तारमाने औवाखौ माबा जिगाब फुंनाय बायदि होनानै अखा नायसि नायसि सावोमोन मोसौ ओमफ्राय मोसौआव जोङो बिखुङाव उदैयाव गोसोम दागो होनानै हगारोमोन जाबायलै दा